औ मादै मा औ ओमफ्राय बेखौ ए सोलाबनायाथ' आं दा सोलाबथ'वाा दा दसे नेनांगोन आदा घन्टासे नेनांगोन औ दे होनबा आं दा दसे थानानै दा दसे थानानै बानायहैसो होनबा आदा घन्टासो थानानै बानायहैसै लानायाथ' बिदिनो देरस' थाखासे लागोन नायनानै बेबा मा गाज्रि जादों बेखौ नायनानै बानायसै औ बिदिनो गाज्रि जालाजोबदों मानसिफोरना ओमफ्राय होनबा आङो दाहाय दाहाय थांसै दाहाय आङो बिदिनो माबायाव थांसै नामा साराय सारिथा सेहालागै साराय सारिथायावबा जाया ए होनबालाय सारिथा सारिथायाव सारिथायाव बानायहैगोन बानायहैगोन आं सारिथायावबा जागोन ना औ सारिथायाव थांसै थांसै होनबा सारिथायाव औ आं फन दा बाहाय फन हरफिनगोन आं नोंसिनाव थांसैबा जाया होनबा औ दा जागोन मादै थांगोन मानो थाङा जानांगौ दाहाय थांथारगोन आङो ए आं थांथारगोन दे थांथारगोन आङो दा सारिथायाय एकदम कारेक्ट सारिथायाव थांगोन आं दे ओम ओमफ्राय जासिगोन औ औ औ दे औ औ औ नोंसोर होनबालाय बाजाराव थांग्रोदो आं दा नोंसोर गैयाब नोंसिनाव फन हरगोन आं होनबा जाबाय दा थांसै होनबा दे दोन्थ'नोसै